آرٹس اینڈ گرافٹ مجھے بہت پسند ہے اور اس کے چڑیوں سے وال ہینگنگ بھی بنا سکتے ہیں چڑیوں وولن کو لے کر بنا سکتے ہیں اور پیپر سے بھی آرٹس اینڈ گرافٹ کر سکتے ہیں جیسے وال وال پہ پیسٹ کرنا ہوتا ہے نا فریمس اور اسکوائر شیپ میں اچھے فلاورس شیپ لے کے پھولوں کے پھولوں کے آرٹس لے کے بناتے ہیں اور اس کے پییپٹ کے ذریعہ میں وہ بھی بنا کے لگا سکتے ہیں آرٹس کر سکتے ہیں اسے اور فرنیچر بھی آرٹس ہے بلڈنگ بنانا آرٹس ہے عمارتیں ٹھہرا جو کرتے ہیں وہ بھی آرٹس ہیں کچھ ڈرا کرنا پینٹنگ کرنا آرٹس ہے